जी साढ़े जम्मू च बड़े सारे तुस आक्खी सकदे ओह् जेह्ड़ी रिकार्ड च नेईं हैन जि'यां में तुसें ई सनाऽ इक रजौरी इक पीर दी गली ऐ उत्थै में आखनी आं कि टूरिस्ट गी जरूर जाना चाहिदा उद्धर बारां म्हीने ना उस जगह् बर्फ पेदी रौंह्दी ऐ बाकी सारी जगह् बर्फ नेईं होग पर ओह् जेह्ड़ी पीर दी गली ऐ उद्धर बारां म्हीने तुसें ई बर्फ लब्भग केह् जून केह् जुलाई और उद्धर मौसम इन्ना ठंडा होंदा कि उत्थै जून जुलाई च बी बर्फ पेदी ऐ ते उत्थै रौह्ने दा मजा आई जंदा ऐ ते इक अजीब दी वाइब ऐ उद्धर तुसें ई नेच्चर बड़ी शैल लब्भग उद्धर नेच्चर दा नजारा बड़ा शैल ऐ दिक्खने आह्ला ते इक उद्धर उस पास्सै दो तिन्न वैलियां न दिक्खने आह्लियां उस पास्सै रजौरी पास्सै दो तिन्न वैलियां न दिक्खने आह्लियां ओह् बी बड़ी शैल वैलियां न ओह् बड़ा नजारा उत्थै फोन निं चलदे न उत्थै नैटबर्क है ई निं तुस नेच्चर कन्नै जुड़े दा फील करगे ते भद्रवाह् ऐ साढ़ा ते भद्रवाह् इस भद्रवाह् गी मिनी कश्मीर आखदे न अगर तुस कश्मीर नेईं जाना चांह्दे नेईं जाई सकदे ओ ते तुसें ई में आखनी आं भद्रवाह् दिक्खना चाहिदा ओह् बी पूरा कश्मीर आंह्गर ऐ नेही नेही ब्यूटी ऐ उद्धर नेही नेही दिक्खने दियां चीजां न नेह् नेह् पार्क न नेह् नेह् गार्डन न नेहा नेहा ओह्दा क्लाइमेट ऐ उद्धर दे जेह्ड़े तुसें में आक्खां नैचुरल सिनरियां न ओह् बी एह् दियां न